दङ आंहाथ' बिमा दं बिफा दं ओमफ्राय बिनानाव दं बिदा दं बिफाया मासथार ओमफ्राय बिमायाथ' बिदिनो सानफ्रामबो सङो बेसारा अमाबो लायो दावबो लायो बोरमाबो लायो अमा आदार होयो खामानि मावबायबायनानैनो सानसे जायो जानाय आरो बिफा मोननो ओंखाम खुरना होदोलाय जोंनो खुरना होदोलाय खिन्थु मावो आरो आंबो मालाबा मालाबा हेफाजाब खालामो बिमाखौ संनाय खावनायाव ओमफाय आं खामानिखौ बारा मावनो बायो मालाबा मालाबा जा बायो होनबाबो बिमाया मावो आरो हारसिङै अननोबो ओंखारलायलाङो मालाबा मालाबा ओंखायनो मावफायो आं ओमफाय बिदा दं फंबाय दं बिनानाव दं फंबाया फंबायजों फंबायजोंथ' बारा बुलाय लाया बिनानावजों ओङो बिराद बुलायोमोन गोदो एसे उन्दै उन्दै समाव दाथ' जों देरजोबबाय ओन्दैयाव बुलायबाय थायोमोन ओमफ्राय आङो खारखुमाबाय थानानै गेलेला हैयोमोन बहाबा बहाबा लांफानो बायोमोन आं ओमफ्राय बिदा दं बिदा बिदायाथ' मिथिखायो जाहैबाय दुनियानि सावलुन दिसथार्ब खालामबाय थायो नांनाय नाङैनि मालाबा मालाबा एखनबा जौ लोंनानै फैबा दाइलग मारिबाय थायो एदावलाबाय थायो दिसथार्बनो ओरैनो थाइमबो मिथिया माबो मिथिया बुलाय लायलाबाय थायो ओमफ्राय बिदिनो आरो ओमफ्राय दा आयं दं बाबानि बिदा ओमफ्राय बिसोरो दालिगाव आवसो थायो दा आयं हिनजाव दं बिसि ओमफ्राय फिसाला सानै दं ओमफ्राय दा फिसाला उन्दैया आयं मोनजोंनो थाफायो ओमफ्राय फिसाला देरसिनखौ ओ बांद्राय दुस्थ'नि थाखाय जोंनाव थिनहरदों ओमफ्राय दा बियो जोंनियावनो थायो क्लास सेभेन मोबनाय फरायो ओमफ्राय मानसिया बिराद दुस्थ' बारा लाराया ओमफ्राय सानफ्रामबो बिसिनायाव हासुलाबाय थायो ओमफ्राय हासुनायनि थाखाय रुम एक्सट्रा बानायनानै होबाय आरो बिनो ओमफ्राय रुम एक्सट्रायाव थाबाय थायो रावजोंबो उन्दुफाया मानसियालाय मानसियालाय दलद लदबो खामानिबो मावो बिरादनो ओमफ्रा दाखालिसो बल गेलेनायाव बोरैबा जादोंनो आखाइया ओमफ्राय सोरबा गावनि लोगो मैना सु लानानै थांदोंमोन नामा मैना सु जों आखायाव हाबजादोंनो ओमफ्राय आखायाव हाबजानानै बखनानै होदोंनो थैयानो बिराद बुरजा गदों जाहैदों ओमफ्राय थै गनायनि थाखाय न'वाव खिथाफैनो हायासै रायजानो गिनानै ओमफ्राय लाखुमाबाय थाबाय ओमफ्राय उनाव अखानायैसो आब' आब' आरो बाबानि खुरमा जायो बिसोरो आब' मोनहा फैनानै जोंनाव खिथाफैबाय ओमफ्राय खिथानानै मैया दाखालिसो डक्टरनाव लांनानै दा एसे थिख जाबायनो आखाइयानो गब्लंजोबदों नामा मैना सुजों ओमफ्राय दा दा थिखानो दंथयो ओमफ्राय बिदिनो फंबायाथ' दा मेट्रिक पास जाबाय दाखालिसो फार्सट डिभिसन पास जादों ओमफ्राय बिनि नामैनो गामिनि मानसिफोरा फैनानै बोरमा जादों दाउ जादों अमा जादों बेदर जाफैनानै सेस जौ लोंलांदों सेंग्रा सिख्ला बोराय न' खाथिनि गासिबो जौ लोंलानानै दाना फेलांनानै सोरबा सोरबा हाब्रुआव गोलैलांजोबदोंनो हाब्रुआव गोलैलांनानै सोरनाबा सेनदेल जलांदों सोरनाबा आथिं आथिं गाहेनानै सानानै थांदों ओमफ्राय जाहोबाय आरो जाहोनानै दा मानसिया एदमिसन लाबाय फंबाया दा एदमिसन लानानै दा फरायगासिनो ओमफ्राय आंबो दा ओ आंबो दा कक्राझारावसो थायो न' गामियाव दा बिमा बिफा फंबाय ओमफाय फंबाय सासे थायो ओंफ्राय दा जों टाउनावहाय आयंनाव थायो आयं आयं दं आयं हौवा बाबानि बिदा ओमफ्राय जोंनि आइनि बिब' असे आरो असे हाबा लालायलायदों बिस्रा खुरमाजों खुरमानो गोदोहाय ओ आलासि जाफैलायनायाव गोसथो लायनानै बिमा मोनहा हाबा जालायदों जोंनि बिफाजों ओमफ्राय आयं मोनहाबो गोसथो लायनानै लाखानायमोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो लोगो मोनलाय लायनानै हाबा जाबाय ओमफ्राय जोंबो जाबाय ओमफ्राय दा जोङो बिराद अनलाय लायनानै थायो आरो बिदि जेबो गैयाखि मालाय नों मालाय आं मालाय होनलायलायनाय गैया बेनो बिमा बेनो बिफा बिमायं बाबो बिफा बिमा बाबो बिमायं हिनजावबाबो बिफा मानो होनोब्ला बिसोरो बिब' बिनानाव ओमफ्राय जोंनि बाबाजों आयं हौवाजों सोमोन्दोआवल' आयं जायो जिखुनु जाया बिफाखौनो लिंजायो एखदम थै मोनसेनिनो मानसि आरो ओमफ्राय दा थायो बिदिनो ज' ओमफ्राय दा आंनि बिनानाव उन्दैना फरिखा जागासिनो फरिखा जानानै सान हर बेसारा लेखा फरायबाय थायो ओमफ्राय दा बिब' दङ बिब'आ मोसानो फोरोंहैबाय थायो बिब' आ मोसायो बिरादनो बिराद मोसानो गोरों बिराद तेलेन्टेट ओमफ्राय बिराद आखलाबो मोजां ओमफाय बयखौबो अनो बयखौबो सापर्ट खालामो दा मानसिया दहाय ओंखाम जाखांनानै ज' फैबाय ओमफ्राय दा लोगो दङ' आंना लोगोफोरा जाहैबाय सुइति ओमफ्राय जामाइजो मनिसा ओमफ्राय जामाइजोआ जाबाय जोंनि ओरैनो नाम ओमफ्राय बेखौ जों गाबज्रिलायो ओमफ्राय दा जों जामाइजो जों आंजोंनो भइस दाबिं होनो फैदों चि आइ टियाव ओमफ्राय जों बिराद लोगो मोयाबो मोसादों जों मोसालायनानै रिल्स बानायजों रिल्स बानायबोदों बिराद साउट इन्णडियानि द्रेस गाननानै रिल्स बानायदों जामाइजो सुइति जामाइजो मनिसा आं ओंमफ्राय बिराद खुसि मोनो आरो जोङो ज' थाबा बिदिनो मिनि लायो लोगोआ दंमोन आंना आगोल गार्लस कलेजाव फरायबा बिराद लोगोफोर दंमोन ओमफ्राय दा गाव बागाव फरायनायनि थाखाय गोजान गोजानाव थांला जोबनाय जाबाय दा गावस्रालायबाय ओमफ्राय बोरैबा बोरैबि खाफालाव दंखायोमोन नालाय जाहा ओंखायनो जामाइजो आं जामाइजो गासिबो लोगो मोनलायजोबनानै दा जोङो ज' थायो बिराद अनलायलायो ओमफ्राय ज' थालायलायबाथाय जोंना मिनिनायल' जाबाय थायो आरो खुसि जाबायथायो बिदिनो दाइलग मारिबोबाय थायो लामा सामा ओमफ्राय जोङो मालाबा मालाबा बिदिनो रानलायलायनानैबो जायो मालाबा मालाबा सिखलायनानैबो जायो मालाबा मालाबा गस्लाबो गान्थ'लायो ओमफ्राय बिदिनो देलाय लायनायखौबो देलाय होलायलायो बिराद लोगो आरो जोङो ओमफ्राय सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय खालामो आंना लोगोफोरा बिराद मोजां मोजांथारमोन ओमफ्राय दानाबो बिराद मोजां जों बिराद अनलायलायो ओमफ्राय नै मानसिया बिदिनो दा न'वाव थायो जामाइजोआ आगोल हस्तेल थायोमोन जामाइजो मनिसाया जामाइजो सुइतियाबो ओमफ्राय दा बियाव थाफैजोबबाय दा बेनोसै आरो ओमफ्राय बिमा बिफायाथ' गासिबो थिगानो लोगोफोराबो थिगानो गासिबो थिगानो दंजोबो ओमफ्राय आंनाव बइफ्रेण्डबो दं बइफ्रेण्डा दं बिदिनो बइफ्रेण्डाबो मोजां अनो फासटाव लोगोसोमोन फेसबुकाव लोगोमोनलायलायनानैसो बोरैबा लारायलायनानै मोजां मोनलायलायबाय गोसथोलायबाय ओमफ्राय दा सादा सिदा नालाय जोङो ओंखायनो लारायोल' सम सम मालाबा मालाबाल' बिदि लारायबाय थाया आरो सानसे सानसे ओमफ्राय बिदिनो